औ दे दे मा बुंदो दे ए दङो दंनाया दे माखौ माखौ नांगौ

आमफ्राय कि जियाव बे माबाफोरा थाइजौफोरा बिदिनो आराइश' गाहाम फानो आङो नासपातिफोरखौबो आफेला आफेला बिदिनो एक्श' साइट गाहाम फानो

नलेंखरबो दङ' दंनाया दङ' बेबो दङ नांगोन नामा बेखौबो नालेंखरखौ आं जरा माबायाव फानो दा साइट थाखायाव फानो आमफ्राय माबाफोर नांबावगोन नामा आंगुरबो दङ दंनाया लाय आंगुरा बिदिनो श'आव माबानि फानो आशि थाखानि फानो श'आव औ आशि थाखा श'आव फानो आं दा कि जि बायोबा एसे कमाव गोलोयो कमाव मोनलांगोन नों मालखौ बुरजा लायोबा मानि एसे कम माबानान हरजोबगोन आरो गासिखौबो एसे एसे कम मानि नायनानै जेनेबा नों सेरसे बा आधा सेर लाङोबा बेफोराव एसे क'मिसन दाननानै हरनोसै लाग्रोनानै उनावहाय मालखौ जमा खालाय औ मालखौ औ जागोन जागोन जाजोबगोन बे नोंसोर लाजोबनानै जिखुनु जमा खालायनानै दे थांदो दाहाय थांदो होम्बा दे औ दे दे दाहाय थांदो ल'